ल्हानपणा सावन चित्रकला हे कलेन म्हाका आवड आशिल्ल्यान म्हाका तातून खूब इनाम फावो जालां तशेंच शाळेन धाव्वेक आसतना म्हाका कोंकणी आनी वेगवेगळ्या विशयांनी स्काॅलरशीप फावो जाल्ली तशेच म्हाका विज्ञान ह्या विशयान आवड आशिल्ल्यान हांवें फुडें सायन्स घेवपाची म्हाजी इत्सा पुराय जाली